सुपौलमे जे मुख्य स्वास्थ्य के जे सरकारी हॉस्पिटल छै सदर हॉस्पिटल ओकर हालत हमरा हिसाबसँ जे हम जादातर देखलियै बहुत ही बहुत ही खास्ता छै बहुत ही चर चरमरा गेलै हँ एक तरहसँ किया कोविडमे सबके असलियत सामने आबि गेलै हँ कोविडमे हजारो लाखोके आबादी पेसेन्ट लोग मरलै हँ किया तऽ ओहिमे सरकारके विफलता रहलै हँ कि हॉस्पिटलके जे अवस्था छै ओ ढङ्गके नहि रहै जाहिसँ की आम लोगके बहुत कठिनाइके सामना करल पड़लै हँ ओकर बाद जे सदर अस्पतालके जे दवाइ छै जे मैक्सिमम दवाइ हमरा लागैए कि लोग बाहरेसँ खरिदै छै आदमी जहन जाइ छै तऽ बेड नहि मिलै छै एक बेडपर दू दूटा पेसेन्ट लेटल रहै छै डाक्टरके उपस्थिति नहि रहै छै नर्स उपस्थित नहि रहै छै आओर पूरा दवाइ नहि तक मिलै छै बेसिक सँ बेसीक दवाइजे एकटा बोखारके दवाइ होइ छै पेरासिटामोल ओ भी बाहरसँ लोग लै पड़ै छै तऽ सरकारकेँ ध्यान रखना चाही सदर अस्पतालकेँ दुरुस्त करना चाही डाक्टरके उपलब्धता चौबिस चौबीस घण्टा होना चाही सिस्टरके कम्पाउन्डरके उपस्थिति हमेशा होना चाहि सफाईके विशिष्ट ध्यान रखना चाही जाहिमे बाथरूम सबसँ उपयोगी छै ओकर बाद अऽ पूरा फ्लोरकेँ सफाई सुथरा भऽ तेना चाहि जैमे छै सिटी अस्पताल आओर जे प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल छै सुपौलमे ओकरा अन्दर ओ बहुत ही लूट मचेलकै हँ कोविडके टाइममे किया कियतऽ लोग बेड बेडके उपलब्धता नहि रहै जाहिमे प्राइवेट हॉस्पिटल सब मुँहमाँगी रकमसँ लेलकै